हम लोग को बिहार में सरकारी होस्पिटल में ठीक से देखभाल नहीं होता है नई नई बीमारी आता है नई नई इ आता है घटना होता है सरक ठीक रहता है कुछ जगह में गाड़ी नहीं जाने मांगता है हम लोग का दूरी पड़ जाता है होस्पिटल को ले कर ये सब हम लोग का पास में रहना उचित है नई नई बीमारी को नई नई दवा चाहिए यही सब हम लोग का बोलने का अधिकार है जो हम लोग का भारत में बिहार में अच्छे से अच्छे डोक्टर आए अच्छे से अच्छे दवा दे अच्छे से अच्छे ठीक हो कर मरीज स्वस्थ रहे रहना चाहिए स्वस्थ हम लोग भी रहेंगे स्वस्थ जब ऐसा डोक्टर आए ऐसा बिहार में हॉस्पिटल बनाए जो मरीज थोड़ा स्वस्थ हो जाए कितना होता है रास्ते में डॉक्टर का दवा खाते हैं ठीक नहीं होते बीमारी रहता कोई छर खा लेता है कुछ और सुविधा में रहता है डॉक्टर कहते पैसा का बिना रुक जाते हैं सरकारी सुविधा मिलेगा तो अच्छा रहेगा हम लोग का यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल रहेगा हम लोग का बिहार में अच्छा है जितना बेसी हॉस्पिटल रहेगा उतना सुविधा अच्छा मिलेगा उतना ही अच्छा देखने के लिए डॉक्टर भी चाहिए अच्छे जैसे हुआ दाँत का गैस का ई सब का अभी प्रॉब्लम मेसी हो रहा है इसके लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर अच्छे अच्छे दवा चलाईए अच्छे अच्छे होस्पिटल रखिए डिलेवरी का ये सब दूरी पड़ जाता है इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है आदमी को कितना जाए कितना दूरी जाए गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा आस पास में रहेगा तो उतना टेन चिंता भी नहीं रहेगा आदमी मोला आराम से आसानी से पहुँच जाएगे डिलेवरी और के लिए ये सब के लिए होस्पिटल बनाना जरूरी है हम लोग का बिहार में और विशेषकर आस पास में जितना ही रहेगे उतना ही स्वस्थ रहेगा आदमी दिक्कत नहीं होगा घटना कम होगा हम लोग का स्वस्थ रहेगा हम लोग का बिहार तो हम लोग यही सब मानने बोलना चाहते हैं विशेष और कुछ नहीं है ऐसा सवाल है कि हम लोग का बिहार उन्नति करे यही सब हम लोग का इ सब बात करने का बिहार में हम लोग को डॉक्टर का कमी है इलाज थोड़ा ठीक से नहीं हो रहा सरकारी होस्पिटल इ सब जगह गो होस्पिटल बढ़िया से चाहिए हम लोग को जो देखे डॉक्टर आ कर तुरंत तुरंत रोगी स्वस्थ रहे रोगी जल्दी से जल्दी रिकवर हो कर अपना घर चले जाए नए नए बीमारी का नए नए इलाज यही सब हम लोग का सरकारी होस्पिटल बना कर चाहिए बिहार में हॉस्पिटल का थोड़ा कमी है चाहे कितना पेशेंट बेचारा लोग रस्ते में इ सब हो जाते है पहुँचने में दूरी है पहुँचने में देरी हो जाता है ई सब हम लोग का सुविधा दे दीजिए गरीब लोग अपना बचे रहे और सब कर ले कर हँसते खेलते होस्पिटल में रहे हॉस्पिटल में आये जाए इससे सवाल यही हम आप लोग को समझाईये हम लोग का बिहार में अच्छे से काम धंधा